हरिओम सर कहिड़ा हालु अथव मूंखे तव्हांजी हिकु नंढी मदद जी ज़रूरत आहे मां ऑनलाइन पंहिंजा पहिरें टे चारि महीननि जा बिजली जा बिल भरिया आहिनि पर मूंखे लॻे थो की हुन में बैंक वारनि जी तरिफ़ा का ग़लती थी पेई आहे ऐं बिल जो जेका पैसा हुआ उहे वधीक मुंहिंजे अकाउंट मां डैबिट थिया आहिनि या को बिल आहे जेको ॿ दफ़ा पैसा उन्हनि भरे छॾिया आहिनि त महिरबानी करे मूंखे तव्हां मुंहिंजे टिनि महीननि जे बिलनि जी रसीद में तारीख़ की कंहिं कंहिं तारीख़ ते उहे बिल जी अदाइगी थी हुई ऐं घणा पैसा हुनजा अदा थी विया हुआ जंहिं तां मूंखे हुनजी कॉपी ॾेई सघो त तव्हांजी तमामु महिरबानी थींदी